जोंनाथ' मैगं थाइगं गैयाबा जाया बर' हारिना जोंथ' मैगं मानिमुनि जोगोलावरि आरो मैथा ना बा जोगोनादजोंना अमा बेफोरजों जायोमोन किन्तु ओंख्रि गैयाबा मैगं थाइगं गैयाबा जोङो दालि नङाबा ओम अनलाफोर संनानै जायो आरो बेफोरनो जोंनि